हाँ छै हमसब चारि भाइ बहिन छी तऽ हमर जे दीदी यऽ दीदी एकदम हमरा से विपरीत यऽ से ओकरामे की छै कि ओ एगदम पापा माँमे जे ओकरा बात बोल देत कि बेटा ये काज कर ओ काज कर ओ ओएह काज करत लेकिन हमरा की छै कि हम हमरा जे इच्छा करत कि हम ई काज कऽ लऽ तऽ माँ बाप कहत कि नहि नहि करू लेकिन हम सोचै छी नहि कर के देखै छी अगर माँ बापके हम खिलाफ नहि जाइत छी लेकिन हम सोचै छी कि के देखियै कहीं कुछ अच्छा हो जाय अगर बुरा होतै तऽ हम एक सीख ले लेब अच्छा होतै तऽ भविष्यके लिअऽ अच्छा भए जाएत लेकिन हमर दीदी जे हमर माँ बाप जे कहै छै एकदम ओएह बात पे चलतै ओ चाहै छै कि हमलोग भी एकदम ओकरे जइसन बनि जाइऐ सो हम आओर दीदी हम दुनू भिन्न छी हमर छोट बहन छै ओ भी सब हमलोग चारो बहिन भाइ बहिन सब भिन्न मिलै छियै लेकिन हम हम मिडिल चाइल्ड छियै हम बीचमे छियै से हम हमरा कभी कभी लागै रहै कि हमर मम्मी पापा हमरा मानै नहि छै हर बीच वाला बच्चाके यही लागै छै कि ओकरा माए बाप मानै नहि छै लेकिन सबसँ जादा माए बाप ओकरे प्रेम करैत छै लेकिन हमरा लगै रहै कि हमर दीदीके जादा मानै छै इसलिए दीदी जे माँ बाप ओकरा बोलै छै से ओ करै छै लेकिन हम इसलिए नहि करियै हमरा लागै रहै कि हमर माए बाप हमरा मानबे नहि करै छै इसलिए हम कभी कभी माँ बापके बात नहि मानियै से सब रहै थोड़ा सा ई इसलिए हमरा माँ बाप बोलै रहै तुम एकदम तू एकदम अलग छी तू हमलोगके बात नहि सुनैत छी लेकिन अइसन नहि रहै हम अपन माँ बापके बात भी सुनै रहियै आओर लेकिन हम अपन दीदी से थोड़ा भिन्न छियै